हां जी में ना ओह् प्हाड़ियां जेह्ड़ियां होंदियां ग्रांवां बिच ओह् प्हाड़ियें बास्तै चढ़ना जेह्ड़ा ऐ ओह् दस्सना चाह्न्नी आं थाह्नूं कि प्हाड़ियां ग्रांऽ बिच अस किस तरहां ढ'क्कियां चढ़दे ही ढ'क्कियां चढ़ी चढ़ियै ऐ बोलिये पानी लेन जाना बोलिये जाना जेल्लै पानी दा गागरू चुक्कना सिरै उप्पर ते ओह् पत्थर छडे़ पत्थर पत्थर होंदे ना अज्ज कल लोकें घर घर नलके लाए दे न अज्ज कल जान ते होंदा निं कुसै कोल बोलियां दिक्खी दी बी निं हैन अज्ज कल लोकें ते अस कोई दो तिन्न किलोमीटर दूर चलिये ते प्हाड़ ढ'ल्लिये थ'ल्ले जंदे हे प्हाड़ चढ़ियै उप्पर औदे हे उ'नें असें इक बंदा जेह्ड़ा ऐ ओह् कन्नै लेना अपने दो दो तिन्न तिन्न जनानियां अस कट्ठियां होनियां ते भी जाना असें पानी लेन गागरू चुक्कने ते पानी लेन जाना उं'दा अस उ'नें गी पानी पूनी देइयै ते आना जेल्लै पानी लेइयै आना अपने घरै ई ते ओल्लै गागरू चुके दे होने सिरै बड़ी मुश्कलै कन्नै ओह् प्हाड़ियां चढ़नियां असें उप्पर कंदे उ'त्थें चीड़ दे बूह्टे लग्गे दे शफेदे दे बूह्टे लग्गे दे ते प्हाड़ियां चढ़दे जाना साइड साइड तू कंढै कंढै चढ़दे जाना पौड़ियां जेह्डे़ पत्थर चढ़ने पगड़ी पगड़ियै टानियां पगड़ी पगड़ियै चढ़नियां गागरू बी चुके दे होने सिरै उप्पर कच्च ते मिट्टी दे ओह् जेह्डे़ बांडे होंदे न घड़ियां ओह् चुकी दी होनियां सिरै उप्पर घड़ू ते टूरदे रैहना ओह् टूरदे रैहना जेल्लै असें जाना ते केईं बारी थ'ल्ले बी डिग्गी जाना नेईं बेलेंस बनना ते ओह् थ'ल्ले बी तरट्टी ओड़ने ओह् घड़ू टुटी जाने फ्ही जाना घर फ्ही लेई आने घड़ू चुक्कने ते फ्ही जाना पानी लैन भी पानी लेइयै आना जेल्लै ते ओल्लै टकाने ते उ'त्थें चढ़ी चढ़ियै पौड़ियां गै पैह्लें ते अद्धा घंटा उ'त्थें बस होई जानी कि पौड़ियां चढ़ी चढ़ियै अस आए हे उसलै असें घर पुज्जना पौड़ियां चढ़ी चढ़ियै चढ़ी चढ़ियै प्हाड़ियां ओह् जेह्कियां चढ़दे न पत्थर लग्गे दे होने साइडै साइडै उप्पर पकड़नियां टाह्नियां चढ़ना पैह्लें ढली ढली ढली दो तिन्न किलोमीटर थ'ल्ले ढलना भी ओह् दो तिन्न किलोमीटर उप्पर प्हाड़ी चढ़नी ओल्लै इनू इनू हारे रस्ते होने टि'ब्बे टि'ब्बे टि'ब्बे चढ़दे जाना कुदरै मिट्टी फिसलन आह्ली कुदै पत्थर ऐ कुदै कोई टाह्नी ऐ टुटी दी कुदरै घाह् ऐ कुदै इ'न्नी इ'न्नी जड़ी चढ़ी दी उ'त्थें असें जाना पानी लैन ते आई जाना लेइयै प्हाड़ियां चढ़ी चढ़ियै प्हाड़ियां इ'न्नियां इ'न्नियां बड्डियां उच्चियां कुदै निक्का टि'ब्बा कुदै उच्चा टि'ब्बा चढ़ना चढ़ियै ते भी पानी लैन जाना असें ते लै आना ते जेकर अस ओह् टि'ब्बे नेईं चढे़ दे होंदे ते अज्ज कल दो मिन्ट निं टूरन होंदा उस दिन दा उसलै एह् प्हाड़ियां चढ़ी दियां नी असें अज्ज साढ़े हड्ड गोड्डे शैल न अस चला ने आं अजें बी ते जेकर उसलै अस प्हाड़ियां नेईं चढ़दे ते हून तक्कर असें हड्ड गोड्डे अपने निं हे चलाने एह् प्हाड़ियां शाड़ियां ओल्लै दियां असें चढ़ी दियां न ते अस आखने आं ठीक ऐ ओल्लै दियां चढ़ी दियां न प्हाड़ियां हड्ड गोडे साढ़े चला दे न ते अंदू दा असें एह् स्हाब कीते दा कि जेल्लै प्हाड़ियां थोह्ड़ियां बी चढ़नियां फ्ही ओह् गागरू सिर उप्पर होना इक बंदे आला मारना आं आवा दे तुस आं आवा दे चलो तुस बी अस बी आवा ने आं ते चढ़दे जाना पौड़ी उप्पर चढ़दे जाना पैड़ा चढ़ना ते भी दूआ पैड़ा चढ़ना उसी पकड़ी लैना डंडे गी फ्ही दूआ पैड़ा चढ़ना फ्ही दूआ उसी डंडा पगड़ी लैना भी भई पैड़ा चढ़ना ते डंडा पगड़ी लैना इ'यां करी करियै ते असें अपना टैम जेह्ड़ा ओह् टपाया ते प्हाड़ियां जेह्कियां हून अज्ज कल लोकें पद्दरे रस्ते बने दे सडकां बनी दियां ते लोक जंदे ते उसलै ऐ नेईं हा उसलै एह् इ'यो ग्रांऽ बिच टि'ब्बे टि'ब्बे हे ते टि'ब्बे प्हाड़ियां चढ़ने आं कुतै पत्थरे दे बने दे कुद्धरै मिट्टियै दे बने दे कुद्धरै घाऽ ऐ कुद्धरै किश ऐ इ'यो चढ़ी चढ़ियै चढ़ी चढ़ियै ते इत्थें तक्कर पानी पजाना अपने घर हून ते लोकें दे घर घर पानी आए दा सब किश ऐ उसलै नेईं हा कक्ख बी उसलै उत्थें जाना बोलियें उप्पर प्हाड़ियां ढ'ल्लियै भी प्हाड़ियां चढ़नियां ते प्हाड़ी उप्पर टूरना इ'न्नी इ'न्नी दूर दो दो तिन्न तिन्न प्हाड़ियां ढलदे हे दो तिन्न किलोमीटर थ'ल्ले ढलना ते दो तिन्न किलोमीटर उप्पर चढ़ना ओह् इ'न्ना चढ़दे हे तां गै पानी लै आंदे हे नी अज्ज कल कोई बी नेईं इ'न्ना कश्ट करदा ऐ अपने आस्तै ते हून करना पौंदा केह् करचे एह् पानी जेह्का ऐ जेह्ड़ियां प्हाड़ियां न ओह् प्हाड़ियें दे बिचा गै झरने आंदे हे पैह्लें प्हाड़ियें बिचें जेल्लै झरने आने अदूं बी जाना ओह् अदूं ओह् इ'न्नी इ'न्नी दूर थ'ल्ले ढलना ते झरने प्हाड़ियें प्हाड़ियें दे बिचों उत्थें गै पानी आना ते असें ओह् आह्नना ते ओह् बोलियां बनी दियां न परानियां अज्ज कल बोलियां शोलियां कक्ख निं ऐ अज्ज कल लोकें अपने अपने घर नलके लग्गे दे अपने अपने घर गीजर लग्गे दे ओह् फिल्टर लाए दे पानी लैंदे अज्ज कल कोई जिंदगी बी निं ऐ लोकें दी उसलै जिंदगी बी सेह्तां बी ठीक हि'यां उसलै सेह्तां बी ठीक न ते हून अज्ज कल सेह्ता बी ऐ निं हैन सेह्तां बी उ'ऐ जेहियां न बनी दियां अज्ज कल कोई सिस्टम नेईं कोई किश निं उसलै सिस्टम एह् हा कि जेल्लै ढलना थ'ल्ले फ्ही गागरूआं मिट्टी दियां होनियां टुटियां ते दोबारा चक्कर लगना दो तिन्न किलोमीटर दा दोबारा जाओ जी आह्नो जेल्लै दोआरा दो तिन्न किलोमीटर जाना ते आह्नना पानी ते प्हाड़ी ढलनी ते जे टुटी जाए रस्ते च ते फ्ही जाना भी लै आओ भी जाओ ते भी भरो हून केह् करी सकदे जाना ते एह् हा हून अज्ज कल लोकें दे बड़ा अपने अपने सुख बनाए दा ते तां ते अज्ज कल दी जेह्ड़ी जमान्ना आया ओह् दो कदम निं चली सकदा ते सानूं तुस अज्ज बी आखगे प्हाड़ियां चढ़ने आस्तै ते अस अज्ज बी ढ'क्क चढ़ी जाना लेइयै घाऽ पूरा पूरा इ'न्ना इ'न्ना बड्ढना गाइयें आस्तै ओह् बी आह्नना ओह् बी चुक्कना ओह् बी चुक्कना ओह् बी लेई आना ते ते जेल्लै घाऽ बी ले आना पानी बी ढोना अग्ग अग्ग बालनी चु'ल्ली च ओह् बी आह्ननियां अग्ग बी बालनी चु'ल्ली च रुट्टी बनाने आस्तै लकड़ियां बी आह्ननियां ओह् बी प्हाड़ियां चढ़ी गै लेई आह्नियां उत्थें कदें सैंथे दे बूह्टे होने ओह् तरोड़ी लैने कुदै सफेदे दियां होनियां ओह् तरोड़ी आह्ननियां कुद्धरे कोई होनियां लकड़ियां बनन्ना भरोटू ते चुक्किये लेई आना सिरै उप्पर चुक्कियै कदें पानी चाढ़ना कदें घाऽ आह्नना गवें ताहीं कदें लकड़ियां आह्ननियां अग्ग बालनी रुट्टी बनानियां ते गैस चु'ल्ले ते अज्ज बने न उसलै कक्ख बी निं हा उसलै कक्ख बी निं हा एह् हून बनेआ जो बी बनेआ ऐ उसलै आखदे हे लोग लोग बड़ा आखदे दुख सुख ओल्लै कोई सुख निं हा हून ओल्लै मैह्नत करियै खंदे हे लोक सुख हून ऐ जेह्के गैसे उप्पर फुलके बनाओ ते खाओ असें सिरै उप्पर लकड़ियां चुक्कनियां ते एड्डा प्हाड़ चढ़ना प्हाड़ चढ़ियै फ्ही लकड़ियां लेई आनियां ते फ्ही रुट्टी खानी फुलके फ्ही थ्होंदे हे ते इ'यां नेईं अज्ज कल गैस बालदियां फुलके बनाओ ते खाओ मजे अज्ज कल नेईं पैह्ले जमान्ने च लोक जेह्के प्हाड़ियां चढ़ी चढ़ियै ले आंदे हे ते बनांदे हे प्हाड़ियां चढ़ी चढ़ियै लोक ले आंदे हे ते बनांदे हे लोग रुट्टियां ते खंदे हे अज्ज कल निं अज्ज कल ना घाऽ पानी ना रुट्टी ना किश शैल कोई वातावरण शैल नेईं ओह् पत्थर तरोड़दे हे पैह्लें ओह्दे कन्नै थोड़े कन्नै ते तां ओह् बनाने ते तां ओह् कच्चियां मित्ती दियां कंधियां चाढ़नियां ते पत्थर ढोने उत्थुआं टि'ब्बियां उप्परा ते टि'ब्बियां उप्परा पत्थर ढोई ढोइयै ते फ्ही जाइयै ओह् मकान बनाना तां जाइयै मकान बनदे हे ते अज्ज कल केह् ऐ अज्ज कल इट्टां ले आओ चलो देओ मजदूरा मिस्त्रियें गी पैसे ते मकान बनिये उसलै ना उसलै प्हाड़ियां चढ़नी आपूं पत्थर लेई आने तोड़ी तोड़ियै सिरै उप्पर चुक्की चुक्कियै लेई आने ते भी जाइयै कुदै मकान बनना कु'ल्लियां कच्चियां कच्चियां शड्डां बनानियां ओह् मिट्टी दी लैब पानी उप्पर मिट्टी ढोनी इ'न्नी इ'न्नी प्हाड़ियां चढ़ी चढ़ियै आना कढ़ाइयां चुक्की चुक्कियै सिरै उप्पर ते पाना पाना मिट्टी चुक्कनी ते ले आनी ते सिरै उप्पर चुक्कनी ते लेई आनी ते भी पानी ते पैह्लें दे लोक जेह्डे़ हे ओह् इ'यां गै मिट्टी